وقت کے ساتھ زبان میں تبدیلی آنا ایک فطری عمل ہے جیسے جیسے معاشرہ ٹیکنالوجی اور ثقافت بدلتی ہے ویسے ہی زبان کے الفاظ لہٰذا اور انداز بھی بدلتے ہیں نئی نسل نئی الفاظ اپنانے اپناتے ہیں اور پرانے الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں ہونے لگتے ہیں مثال کے طور پر موبائل اور انٹرنیٹ نے اردو میں بہت سے انگریزی الفاظ شامل کر دیے ہیں ہم میسج یا کال جیسے الفاظ عام طور پر بولتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اب مختصر اور آسان جملے پسند کرتے ہیں اور بول چال کی زبان رسمی اردو سے زیادہ مقبول ہو گئی ہے